डॉक्टर साब नमस्कार सर डॉक्टर साब हम दो तीन रोज से आपके यहाँ आ रहे हैं हमारा तबियत पेट पेट में दर्द है पेट में दर्द हो रहा है थकान महसूस हो रही है तो हम आपके यहाँ आए थे और आप अरे आठ दस दस रोज पहले हाँ हाँ तो नहीं फिर आपको फिर दवा लेना है हम आपको दिखाना चाहते हैं आप कहाँ बैठते हैं ठीक है हाँ हाँ अच्छा वो कब से कब तक बैठते हैं अच्छा वो सुबह दस बजे से दो बजे तक रहते हैं अच्छे दस बजे के बाद ही आना होगा दो बजे के पहले तो हमको दिखाना थकान महसूस हो रहा है और दर्द ओर्द है क्या क्या करना होगा कैसे कहीं किस कारण से ये हो रहा है अच्छा ठीक है

हम आएँगे तभी हो पाएगा ठीक है ठीक है ठीक है तो हम संपर्क करेंगे हम

जी ठीक है हम आपसे संपर्क करेंगे नमस्कार